हम सभ दवाइके धन्धा मेडिसीन के दोकान खोलै लए चाहे छी ओहिमे बहुत पूँजीके आवश्यकता है हम सभ गरीब आदमी छी आओर ओहिमे पूँजी कहाँसँ लाउ न कोइ बैङ्क लोन दैया आ ने सरकार कोइ मदद करैया हम सभ हुनर होते हुये हम सभ जेहै न बेरोजगार बैठल रहै छी आओर छोटा मोटा जेहै न किसानी खेती कैरिके जे किसी तरह अपना बाल बच्चाके परवरिश करै छी सरकारसँ निवेदन करै छी कि जेहे न हमरा सभके कोइ बैङ्क सँ बढ़ियाँसँ बढ़ियाँ कोइ लोन अगर पाँच लाख दस लाख रुपैआ मिलै तऽ अपना जेहै दवाइके धन्धा कैरिके अपना बाल बच्चाके परवरिश करु इएह हम सभ सपना सञ्जोके रखले छी आओर एहिसँ कोइ लाभ हमरा सभके अभी तक तऽ न मिलल है हम सभ प्रयास करै छी कि जे दवाइके दुकान खोलिके अपना जेहे न बाल बच्चाके परवरिश करि आओर समाजके सेवा भी करि आओर गाँव मोहल्लाके भी सेवा करि ई मौका हम सभ कबसँ मनमे रखले छी लेकिन अभी तक हमर सभके आ मौका अभिलाष पूरा न हो रहल है यहि निवेदन है कि हमरा सभके जेहे न मौका